घोड़ा पर सवार होइके बारेमे तऽ आब धीरे धीरे खत्मे भऽ रहलैया कियाकि आब घोड़ाके सवारी करय लऽ कोइ चाहै नहि राइडिंग कोइ करैया लेकिन किछु गोटा करैया कियाकी आब आबि गेल छै जेनाकि मोटरसाइकिल लोक सवार केलक कार सवार केलक नहि भेल तऽ हवाई जहाज पर चढ़ि गेल ई सभ आबक सवारी केलक तऽ घोड़ा आब कम देखल जाइ छै आओर भविष्यमे एकर कोनो लैगते नहि छै जे ई कतौ जाय मने की भविष्यमे ई घोड़ा हमरा मिलत की नहि मिलत ओहि पर सवारी करय लए कोइ आदमी मिलत नहि मिलत एकटा शौक रहि जेतै घोड़ाक चढ़ि ओ खत्म भऽ जेतै घोड़ा आ जखन पहिने लोग सवारी नहि रहै लोक केना ओ मतलब की पानिमे जेता केना ओ बालू पर चलता ओहि खातिर लोग युद्धक करय लए लोग जाइत रहय तखन घोड़ा बेसिकऽ तखन आसानीसँ रहय आओर हमरा एनर्जी देहक बचलरहय जे हम युद्ध करि नहि तऽ हम पैदल जैतियै दौड़िकऽ जैतियै तऽ देहक एनर्जी दौड़ते जायमे खत्म भऽ जेतै लेकिन घोड़ा पर बैसलि रहै छियै तऽ एनर्जी मे किछु बचल रहल ओहि खातिर पाहिले ओहि समयमे लोक घोड़ाक यूज़ करैत रहै घोड़ा दौड़ितौ तेज अभियो दौड़े छै तेज एहि खातिर लोक घोड़ाक बेसी यूज़ करैत रहै हाथीसभके यूज़ होइत रहै लेकिम कम यूज़ होइत रहै लेकिन घोड़ा ओहि समयमे बहुत बेसी यूज़ कयल जाइ रहै आब आगाँ भविष्यमे ई घोड़ा नहि देखलए मिलत ई हमरासभके अफ़सोस यऽ एहि खातिर हमसभ